जी हाँ मैं आप को हाल ही की किसी घटना और न्यूज़ के बारे में बता सकता हूँ जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी हाल ही में मेरे एक दोस्त को इग्ज़ाम देने अपने गाँव जाना था और जब वह इस्टेशन जाकर ट्रेन में चढ़ा तो उसे पता चलता है कि उसका इग्ज़ाम कैंसिल हो गया इग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण उसे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा और उसने हम सबको बताया कि उसको इग्ज़ाम के लिए कितना परेशान था और जल्दबाज़ी में इग्ज़ाम के लिए निकला था और जब वह अपने सफ़र के आधे रास्ते में था तब उसे पता चला कि उसका इग्ज़ाम कैंसिल हो गया जिसकी वजह से वो शुरुआत में तो बहुत परेशान हुआ पर फिर उसे बहुत मज़ा आया कि उसका इग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि हमारी तरह पढ़ने वाले बच्चों को कई बार लगता है कि इग्ज़ाम का ना होना ही सबसे अच्छा है और इग्ज़ाम का इस तरह कैंसिल हो जाना तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है इसी लिए उसे बहुत ही मज़ा आया और हम सबको भी उसको वापस देखकर बहुत मज़ा लगा और हम सब ने उसको बहुत परेशान किया